आङो उन्दै समनि गोसोखांथाव बा आंनि जेनेबा जोङो उन्दै समाव फरायसालियाव थाङोमोन आरो मा मा जादोंमोन जों गेलेनाय बादायलायनाय आरो फरायसालिआव थांनाय बा जोङो जोबोर रोखोमनि गेलेयोमोन काबाद्दि गेलेयो खै गेलेयो आरो बिदिनो बायदिसिना बलफोरबो गेलेयो आरो दा जोङो फरायसालिआव थाङोमोन नाथाय जोङो फरायदोंबाबो गोदोनि दिनाव बेफोरबायदि नङामोन आरो दानि जुगावसो बेफोरबायदि खेला बायदिसना गैला जोङो गोदो खामानि मावबोदों बा बिमा बिफाजों ना गुरबोदों माइ सौबोदों माइ लामबोदों बा बेबायदि बायदिसिना खामानि मावबोदों आरो दा आरो आङो दा देरनानै बा हाबा जाबाय हाबा जानानै दा न'खर दाबाय न'खर दानायजों लोगोसे गथ'बो मोनबाय गथ'फोर सासे हौवा सासे हिनजाव मोनबाय बिसोरखौ आं फोरोंनायाव बा मदद होनो हायो गथ'फोरखौ मोजाङैनो गिदिर मानसि खालामलांनो हायो बे गथ'फोरनि सायाव आंहा जोबोद आसा दङ बे गथ'फ्रा मोजां जालांनो हायो मोजाङै मोजां बिसोर फरायसालिआव थांनो हायो फरायनानै गिदिर मानसि जानो हायो आंहा मोनसे थांखि दङ दा बिसोरो मोजां जागोन दा बिसोरो लिरनाय फरायनाय बिदिनो मोजां जानो हायो बेनो आरो आंनि इसोरनि अननाय आरो इसोरा जोबोद अन्दों आंखौ जोङो दा हाबा जानानै मोजाङैनो जोङो संसार जागासिनो दङ आरो गथ'फोरखौबो फेदेरबाय फोलावबाय मोजां स्कुलाव सोनो हाबाय न'खर फेमिलि मोजाङैनो दङ जोङो बिसि फिसाय जोङो खामानि मावो हौवायाबो आंना मोनसे फिसा फिसौ ओरैनो मोनसे बिजनेस मावो आरो आंबो न'खराव एरैनो मैगं थाइगं गायनानै गथ'फोरखौ फोरोङो फेदेरो गोबां रोखोमनि अमा दाउ बोरमा लानानै बिदिनो सहाय हेफाजाब होयो गथ'फोर फोरोंनायाव फेदेरनायाव